हुन अगर गल्ल करां मैं अपनी डोगरी दी एह् रूह ही ठंड पाने आह्ली भाशा ऐ मिठड़ी ऐ डोगरा दी बोली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे ते जेह्की अगर ए साढ़ी जेह्की डोगरी भाशा ऐ एह् साढ़े पूरे जम्मू ते कश्मीर बिच बोल्ली जन्दी ऐ ते लोक इसी मतलब बोलना बड़ा पसंद करदे ते जि'यां मतलब न्हाड़े अगर अस गल्ल करचै इसी बड़ा ज्यादा प्रमोट बी कीत्ता जंदा ऐ जि'यां चमन लैहरी जी वर्शा जम्बाल जेह्की अंजुशा शर्मा इत्थूं दे मतलब बड़े अच्छे अच्छे गायक न जेह्के मतलब साढ़ी डोगरी अग्गै अग्गै लेई जन्दे न ते इद्दर दे बड़े ज्यादा लोक जेह्के मैक्सिमम जेह्के जम्मू खास कर जम्मू दे जेह्के लोक न ओ डोगरी भाशा बोलदे न फ्ही उऐ खामियां आई जनदियां बिच बिच केईं केईं नेईं बोलदे केईं केइयें फ्ही निक्के होंदे गे पंप दित्ता जन्दा की हिंदी बीटा हिंदी हिंदी बोलो की बोलनी हिंदी मतलब बोलो हिंदी वो नेईं ऐ गलत भाशा नेईं ऐ हिंदी हिंदी ते साढ़ी ओ बी इक भाशा ऐ डोगरी इन्ना ओह् कीत्ता जा डोगरी खल्ले की करा दे डोगरी बी बढ़ाओ डोगरी बी बोल्लो हिंदी बी बोल्लो इंग्लिश बोल्लो पर एह् नेईं की डोगरी लोकें मतलब डोगरी बच्चें ना इ'यां भुलाई जा दे शुरू बिचा गै पंप देऊड़दे डोंट टाक ते अपने अपने इंग्लिश दे वर्ड लेई जन्दे ते मतलब हिंदी मतलब डोगरी भुलाउड़'दे बच्चें ते इसले मेरा इ'यै कि डोगरी मतलब ओह् देना चाहिदा डोगरी बी थोह्ड़ा अग्गै ओ देनी चाहिदी इम्पोर्टेंस अग्गै अग्गै डोगरी बी लेई जाना चाहिदा असें मतलब इन्फ्लुएंस है गे है मतलब संस्कृत और इंग्लिश दा नुआढ़े उप्पर हां जि'यां ज्यादा प्रमोट कीत्ता जा रा इंग्लिश ही एह् निं कि मतलब हर इक मतलब लैंग्वेज ही इक लैवल दी ओ दित्ती जानी चाहिदी इम्पोर्टेंस हां ठीक